اردو زبان اپنی ابتدا سے ہی مختلف زبانوں اور ثقافتوں سے متاثر ہوتی آئی ہے اس کے اتقاء کا سفر ایک گہرا لسانی اور ثقافتی امتراج ہے جس نے اسے ایک منفرد اور رنگا رنگ زبان بنایا ذیل میں اردو زبان پر پڑھنے والے اہم اثرات نمبر ایک فارسی کا اثر فارسی اردو کی بنیاد میں شامل ہے دہلی سلطنت اور مغل دور میں فارسی درباری زبان رہی جس نے اردو کے الفاظ محاورات نثر و نظم اور رسم الخط پر گہرا اثر ڈالا فارسی گہرا اثر ڈالا فارسی الفاظ شاعری کی طرز اور ادب کا اسلوب اردو کا جزو لازم بن گئے ٹو عربی کا اثر اسلام کے ساتھ عربی زبان بھی برصغیر میں آئی قرآن حدیث فقہ اور دیگر اسلامی علوم کی وجہ سے اردو میں عربی کے ہزاروں الفاظ شامل ہوئے خاص طور پر مذہبی اور علمی اصلاحات